में पूजा ते मिगी कताबां पढ़ने दा बड़ा मजा बी आंदा ते शोक बी बड़ा ऐ क्योंकि आपूं पढ़ने दे बाबजूद डोगरी बी पढ़ी लैंदे हे हिंदी बी पढ़ी लेंदे हे डोगरी पैहलें स्कूलें च जेहड़ी बड़ी मतलब मान्यता दित्ती गेदी ही सब्जैक्ट लग्गे दा असें गी स्कूल ओहदे बाद हून बी इ'यां गै आदत है मतलब चलदे फिरदे अस किताबा पढ़ा दे होन्ने जां़ मतलब रोड च जन्ने जां कुतै मतलब कोडिंग शुडिंग लग्गी दी होग कुतै कुछ बी लिखे दा होग न्यूज पेपर लब्भी जाङन ओह् पढ़ना शरु करी ओड़ने अस छोड़ने नेई होन्ने मतलब क्लासें बिच बी जिसलै पढ़दे हे उसलै बी इयै आदत ही मतलब किताब कोई ना कोई लेइयै असें पढ़दे रौह्ना इयां ते मतलब अस बड़ीं सारी किताबा पढ़दे हे लेकिन जियां जियां साढ़ी कलास बड़ी होंदी गेई ते असें ना प्रेमचंद दियां क्हानी उपन्यास बगैरा बडे़ पढे़ उंदा पढ़ने कन्नै असेंगी इस चीज दा पता चलेआ कि मतलब ओह् जो चीज लिखदे हे ना ओह् मतलब अज्ज दे टाइम गी दिक्खियै लिखदे हे और जो उस समें दियां चीजां ओह मतलब ओह् उनेंगी पता चलदा हा ओह् अज मतलब ओह् चीजां अज्ज दे जमाने बिच होआ करदियां ना जियां कि मतलब कि उनें क्हानियां लिखी ही कफन लिखी ही उनें कफन क्हानी बिच उनें दस्से दा हा कि मतलब इक घर दी नूंह ऐ ओह् इन्नी ज्यादा बिमार ऐ लेकिन उंदे जेहडे़ घरे आहले ना ओह् इन्ने मतलब शराब पीने दे बिच उलझे दे रौहंदे कि उनें ओहदा एह् पता गै नेईं ऐ कि मतलब ओह् बिमार ऐ जां नुआढ़े कन्नै केह् उसी मतलब असें कोई सद्दना क्हीम बगैरा ऐसा कुछ नेईं ऐ ओह् लोग केह् करदे हे उनें सिर्फ उसी दिखदे रौहना आपूंं ओह् बब्ब पुतर मतलब इन्ने गंदे हे कि मतलब पैहले जमाने च चुल्लियां होंदियां हियां ते चुल्ली बिच उनें ना आलू दब्बे दे होंदे हे ओह् बब्ब सोचदा हा के अगर में नूंह गी दिक्खने गी जागा ते मतलब उन्ने पुतरे ने चुनी लैने अगर पुत्तर सोचदा हा कि अगर में जागा ते उनें चुक्की लैने लेकिन ऐसा मतलब करने कन्नै बी इनें दौनें दा अपस बिच लग्गे दा रेहा ते ओह् जेहड़ी लाड़ी ही उंदी ओह् बचैरी मरी गेई मरी गेई हून जिसलै बड़े गरीब हे उद्धर दे लोग हे मतलब उंहे लोगें ओह् ते उस क्हानी बिच दस्सेआ कि लोके उंदी मदद करने आस्तै मतलब कि पैसे पूसे किट्ठे कीते उनें सोचेआ चलो जी नुआढ़ा संसकार करी ओङने आं जियां बी उंदी मतलब अपनी परंमपरा ही लेकिन ऐसे करने दे बाबजूद बी उनें इने मतलब गंदी सोच ही उंदी उनें केह् कीता कि उसी जनानी गी उनें मतलब रैहन दित्ता ते ओह् जेहडे़ पैसे किट्ठे होऐ दे हे ओहदी ओह् होर शराब पी आए और जो किश खंदे हे गंदां मंदा ओह् खाई आए ते इयां करने कन्नै लोकें उंदे कफन आस्तै बी दित्ता लेकिन उनें इन्नी गंदी सोच रक्खी कि उनें ओह्दा कफन जेहका लोकें दित्ते दा हा ओह् बी उनें तुआरी ओड़ेआ लेकिन उऐ सिचुएशना जेहडियां अज्ज दे टाइम तुस दिक्खो कि मतलब किश ऐसे बी गंदे लोक हैन कि मतलब जियां हून कुसैगी ओह् ते इक किस्म दी उनें आपूं गै मारी दी ही ना ते अद दा समाज बी ऐसा गै है मतलब समाज बिच इन्नियां बुराइयां होई चुकी दिया कि मतलब अगर कुसै गरीब घर दी कुड़ी आई जंदी जां ओहदे कन्नै जो बी ओह् करदे ना मतलब गंदा मतलब एह् बिहेब करदे ओहदे कन्नै उनें गी मारने दी कोशिश करदे लेकिन मतलब ऐसा बी करदे कि मतलब उंदा मां प्यो कोल बी कुछ नेई छोडदे और उनें गी कुडियें गी मतलब मारी ऐ उंदी जिदंगी दा सारा किस्सा खत्म करी ओड़दे एह् मतलब इस टाइप दे उंदी जेहड क्हानी हियां इयां इक उनें गोदान बी लिखी ही बडे़ सारे किस्से लिखें ते उंदे च असे बडे़ सारे किस्से जेहडे़ जेहके ओह् सुनदे बी रौहन्ने आं पढ़दे बी रौहन्ने आं किताबां जेहडियां असेंगी बड़ा अच्छा नाॅलेज दिदंयां मतलब जो बी चीज समाज बिच होआ दी होऐ उंदे चीजें दे बारे च अस जेहडे़ ना ओह् मतलब किताबें कोला पढ़ी सकने इस गल्ला मीं कताबां पढ़ना जेहडा़ अच्छा लगदा और अजकल दी जेहड़ी जनरेशन ऐ लेकिन किताबा़ पढ़ने गी मतलब पसंद नेईं समझदी ऐ अजकल बच्चे जेहडे़ सारे इंटरनेट ते फोन उप्पर गै जुडे़दे रौहंदे ते ओह ते चलो हून आदत असेंगी बी लग्गी गेदी अगर कोई चीज बी असें दिक्खनी होग ते असें ओह् फोन गै खोलना ते दिक्खी लैना भाई केहदे बारे च अस केह् पढना चाहन्ने आं लेकिन एह् ऐ कि में ते एह् आक्खनी आं कि फोन दे बजाए मतलब बच्चे गी कताबां पढ़ने दा इक मतलब इक आदत होनी चाहिदी तां कि फ्री टाइम जेहलेै बी होऐ किताबां पढ़ो ते ज्यादा कोला ज्यादा उनेंगी ग्यान जोहड़ा ओह् मिलै